یوں تو میں نے اپنی زندگی میں کافی سفر کیا ہے پر کچھ سفر ایسے ہیں جو ہمارے دلوں کو چھو جاتے ہیں آج میں ایسے ہی ایک سفر کے بارے میں یہاں بتانا چاہوں گی یہ بات جب کی ہے جب میں دسویں کلاس میں پڑھتی تھی ایک دن ہمارے اسکول سے ایک دن کے سفر کے لیے پروگرام بنایا گیا مجھے اچھے سے یاد ہے وہ ایک ہفتے کا دن تھا جو ہمارے اسکول والوں نے سفر کے لیے طے کیا تھا اور اس کے لیے ہمیں ایک ہفتے پہلے بتایا گیا تھا کہ نیکسٹ سٹرڈے کو آپ کو نینی تال کے لیے جانا ہے بس اتنا سننا تھا میری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا نینی تال جانے کی میری ہمیشہ تمنا رہی تھی اور آج وہ تو موقع آ گیا تھا کہ مجھے میرے اسکول کی طرف سے ہی نینی تال جانے کے لیے موقع ملا بس میں نے پھر وہاں جانے کے لیے ایک ہفتے پہلے تیاریاں شروع کر دی پر وہ دن آ گیا جب ہمیں صبح چھ بجے اسکول بس میں بیٹھ کر نینی تال کے لیے روانہ ہونا تھا مجھے یاد ہے اس دن بہت سہانا دن تھا اور موسم بھی سہانا تھا نہ زیادہ گرمی تھی نہ سردی تھی ہماری بس ساڑھے چھ بجے ہمارے اسکول سے نینی تال کے لیے روانہ ہوئی ہمارے گھر سے نینی تال کا راستہ قریباً سو کلو میٹر کا تھا اور اتنا ہی ہمارے اسکول سے تھا سفر جو شروع ہوا اس میں ہم نے راستے میں بھی کافی انجوائے کرا راستے میں ہم نے انتاکچھری کا پروگرام کرے اور ایک ساتھ ہم لوگوں نے سنگنگ کے کامپٹیشن کرے یوں مانو کہ سفر ہمارا بہت زیادہ اچھا رہا اس کے بعد جب ہم نینی تال میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم وہاں کے مشہور جگہوں پر گھومے خوب انجوائے کرا پھر دوپہر میں ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا اور شام کو ہم سبھی اکھٹے ہو کر واپسی کے لیے قریباً پانچ بجے نکلے یہ سفر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ میرے اسکول کی یادیں بھی سفر سے جڑی ہیں بہت شکریہ